आमच्या वाठारांतल्या लोकां कडेन चडशें फोन म्हळ्यार आयफोन सॅमसंग विवो एमआय मोटो रियल मी अशें बाकीचे खूब तरेचे टेलिफोन आसात कित्याक काय म्हळ्यार हें टेलिफोन तेंमचे तें बजटी प्रमाणें दितात थोड्याडेन चड पयशें आसतात थोड्या कडेन कमी पयशें आसतात म्हणून ते आपल्याक जाय तसो आवडीचो फोन घेतात आनी म्हजे कडेन जाल्यार रेडमी टेन प्रो आसा रेडमी टेन प्रोआचेर हांव समाधानी आसा समाधानी म्हणपाचे कारण म्हणजे म्हाज्या मोबायलान डिफरंट डिफरंट ऍप्स आसात थ्रू इंटरनेट हांव सोशल मिडिया कडेन कनेक्ट जातात आनी बाकीचें हांव खूब अशें म्हाज्या मोबायलान तशें बाकीचें बीन फायदें आसा अशें पळोवपाक गेल्यार पयलींच्या काळार लोक मोबायलाचे चड उपयोग करना आसले आतांच्या काळाक मोबायलाक चड वेल्यू दितात कारण थ्रू मोबायल आमी एकमेकां कडेन उलोवपाक शकतात पयलींच्या टायमार अशे उलोवपाक मेळनासलें उलोवपाचे म्हळ्यार पयलीं खंय कोणा कडेन फ्रेंडाक फ्रेंडाली खबर घेवपाक जाय जाल्यार ताजी स्वताचे घरा कडेन किंवा अशेंय खंय स्कुलाक गेला गेल्या कडेन तशें मेळप जातालें बट आतां थ्रू मोबायल आमी केन्नाय कॉल करून उलोवपाक शकता आनी तशेंच आमी खंय न्यू प्लेसिर गेलें जाल्यार आमी फस्ट ऑफ ऑल कितें करतात फोटो काडपाचे हें करता ट्राय करता थ्रू मोबायल आमी ते खंयच्याय टायमार केन्नाय कॅप्चर करपाक शकता फोटू थ्रू फोटूज ओके आनी तशेंच सांगपाचे म्हळ्यार आम म्हजे मोबायलान वॉटसऍप आसा फेसबूक आसा इन्टाग्राम आसा स्नेपचॅट आसा अशें बाकीचे बाकीचेय बिन ऍप्स आसा थ्रू वॉटसऍप फेसबूक हांव दुसऱ्या कडेन चॅटिंग करपाक शकता फोटू धाडपाक शकता किंवा बाकीच्याचें म्हाका किदें इंर्पोटंट आसा तें करपाक शकता आनी तशेंत सांगपाचे म्हळ्यार मोबायलान आनी बाकीचें ऍप्स आसात जेणे खंयचे जीपे जावं फोनपे अशें बाकीचें ऍप आसा थ्रू जीपे किंवा फोनपे हांव खंयचेय उदकाचें जावं लायटीचें अशें बील भरपाक शकता आनी आनी सांगपाचे म्हळ्यार कॅलकुलेटर म्हज्या मोबायलान कॅलकुलेटर आसात कॅलेंडरय आसा शॉपिंग ऍप्स आसा जे म्हाका खंयच्या टायमार इफ नेसेसरी जाले केलकूलेट करपाक मेळटा किदेंच आनी केन्नाय डेट पळोपाक जाली खंयची केन्ना फुडली पासून किंवा फाटली ती डेट पळोवपाक शकता हांव तर शॉपिंग करपाक खूब इंटरस्टेड शोप हांव शॉपिंग ऍप्स पळयत आसता कितें डावलनोड किते ओर्डर करीत आसता शॉपिंग आनी इफ कितें यादी दवरपाचे जाल्यार म्हाका रिमांयडर हांव घालून दवरता वॉच वॉचि तितुन भितर वॉच बीन इंर्पोटंट आसा हांव थ्रू मोबायल हांव ते केन्नाय एक टायम पळोवपाक शकता आनी तशेंच मोबायलार हांव केन्नाय पिक्चर किंवा आनी बाकीची विडियोस अशें पळोवपाक शकता आता जगांत सगळ्यांत इर्पोटंट जाल्यात तें गूगल सर्च इनफोमेशन थ्रू गूगल सर्च हांव खंयचेय इनफोमेशन काडपाक शकता

आं थ्रू वॉटसऍप हांव विडियो कॉल जावं बेश्टी नॉर्मल कॉल किंवा बाकीचे बीन म्हजे ह्या मोबायलान फायदे आसात